भारतमे बहुत सारी संस्कृति परम्परा मनाओल जाइया ई सब प्राचीन कालेसँ मनाओल जाइया जैसे कि दीपावली दीपावली हमलोग राम जब रावणकेँ वध करलकै तैँ दुआरे मनाओल जाइया दीपावलीमे लोग घरमे दिया जलायतै आओर भगवान पूजा करतै दीपावलीके एक बहुत ही बड़ा हिन्दूके पर्व मानल जाइया एहिमे लोक सब खुशीके माहौल रहै छै आओर एहिमे एकटा सांस्कृतिक परम्परा छठ भेल छठ पूजामे लोक सभ सवेरे उठिकऽ भोरे सूर्य देवकऽ पूजा करल जाइया एहि पूजामे पूरा समस्त परिवारके रहना जरुरी छै ई पूजामे देखल जाइत छै कि पूजा करल जाइत छै एहिमे आओर दीपावलीमे जे छी घरमे दीया जलायल जाइत छै आओर आओर तऽ आओर भारत आन संस्कृतिसँ कतहु तरहसँ कोनो भिन्न नहि यऽ भारतके सारा संस्कृति प्राचीन काल से ही मनायल जाइया सबटा आओर हमर दे हमर हमर भारतमे अनेकतामे एकताके राज कहल गेल हँ हमर भारतमे सारा जतेक भी परब अहाँ देखबै ओ सबमे एकटा बात ई हेतै कि सारा परब एक दोसरासँ मिलै छै सारा राज्यके हर राज्यके जेना पोङ्गल भए गेल पोङ्गलमे जे दीपावलीसँ मेल खाइत छै पोङ्गलके ई सारा त्यौहार किछु ने किछु अन्तर रहै छै दुनूमे बस किछु अन्तर रहै छै आओर सब किछु परम्परा ई सारा पर्वमे किछु नव किछु मिलल रहै छै एहि दुआरे हमर भारतके अनेकतामे एकताके देश भी कहल जाइत छै केँ देश कहल जाइत छै आओर हाँ भारत भारत हमर भारतमे संस्कृति कतहु तरहसँ कोई भी भिन्न नहि छै